सि दानायनि सोमोन्दैथ' सि दायोबाबो जोंहा रांखावरि आरजिनो हायो आरो सि दानायाव गोबांथार आइजें आइला गोनांथि जायो नांगौ जायो जों बेफोरखौ जि खुन्थि जि दानाय नांगौबा जि दानाय दानांगौबा जोङो सिगांग्रो जियाव मा मा आइजें आइला नांगौ जायो जों बेखौ बुथुमग्रोनांगौ जायो फार्स्टआवनो जोङो जिखौ सोङोबा सालखुन्था गायनांगौ जायो सालखुन्था गायखांनानै जिखौ सोंनांगौ सोंबा सोंबाय जि सोंखांनानै जि सोंखांनानै आरो थोरनांगौ जायो थोरखांनानै गान्दैयाव फानदो फान्नानै आरोबाव बेखौ सोरखांनानै गान्दै फानखांजोबनानै नोबो खननो गोनां जायो नो खन्नांगौ जायो नो खनखांनानै दायोबा नोआव गनसा नांगौ जायो सेवारि नांगौ जायो बालेब नांगौ जायो जि सोंनायावबो बेदानि नांगौ जायो गान्दै नांगौ थाद नांगौ रासो नांगौ आरो गरखा नांगौ बैदांगि नांगौ नो खननो थाखाय गनसा नांगौ गनसा आरो थुर नांगौ जायो आरो गराइ गराइ नांगौ जायो आगर खायनो थाखाय गुना नांगौ जायो नो नांगौ जायो जोङो गोबां बस्थुखौनो बुथुमनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनि उनावसो जों जिखौ दानो हायो जि फान्नानै जोङो जिखौ जों बुरजा बुरजा सोंनानै बुरजाबो सोंनो हायो बा एसेबो सोंनो हायो जोंनि सायावसो जि बुरजा एसे लानाया बेखायनो जोङो एसे एनै बाबो जोङो फाननो हायो जेरै गामसाफोर गामसाफोरखौ दानानै फानोबाबो एसे इनकाम फैयो आगरफोर दायोबाबो आगरफ्रा दामा बांसिन जायो जों जिनिफ्रायबो गोबां रां जमा खालामनो हायो आरो जि फान्नानै जोङो बेजोंनो बायदिसिना संख्रि बानलु थाव खरसाफोरखौ बानायनानै लानो गोनां जायो आरो जियाबो इनकाम दङ दानो हायोबा दानांगोन नङाबा बर'नि हारिमु फ्रा गोमालांगोन बर'नि आसारखान्थिया जोबलांगोन बेखायनो जों जिखौबो दाबाय थानांगौ जायो जिनिफ्रायबो गोबां रां खामायनो हायो बा आरजिनो हायो जि फान्नानैबाबो जों गाव गावनि जिउखौ बोखांनो हायो एसेब्लाबो बुरजा नङाब्लाबो थाइसे थाइनै फैनायानो बोजोंनि बेखायनो जों जि दानायखौबो लानांगौ जायो जिया जोंनि थाखाय गोनांथि जों जि नङाबा जि दानो दायाबा जों माखौ गान्नानै थागोन जों माखौ जोमगोन माखौ गानगोन माखौ जोमगोन जियानो जोंनि बर' हारिखौ गोबां समायना खालामो रांखावरिबो आरजिनायावबो थुलुंगा होयो मदद मोनो जिनि जिनि मादाव दख'ना दानो हायो गामसा दानो हायो सिमाफोर दानो हायो सादोरफोर दानो हायो बेफोरनो गस्ला एरिबो दिरुननो हाबावोसो गस्लाबो बानायजायो मना मना एरि बानाजायो मनाबो जायो गोबांथार दिरुन्नानै जोङो रां खामायनो हायो जिफोरनिफ्राय गोजां बोथोर समावबो जों जोंनि आखायजोंनो जोंनो दानानै जिफोरखौ जोमनोबो हायो जेरै उल साद्रि गुदुं सि बेफोराबो समायना मिथिंगानि बिलाइ बिबारफोरखौबो जों आखिनो हायो एरनो हायो आगर एरनांगौआव जोंनो बालेब नांगौ जायो गोबांथार नांगौ जायो आरो नोबो खननो हायो आगराव आगरनि माबानानै नो जोंबो जों बानायनो हायो आरो आखायजोंबो जेरै फाहार आगर थाइगिर बिबाबर दिंखिया महर दिंखिया बिलाइ बायदि बायदि आगर एरनो हायो जिफोरखौ जोङो गोबांथार खालारनिबो दानो हायो गोजा गोथां गोमो बाथ' गां बेफोरबायदि खालारखौ जोङो जोंनि आखायजोंनो जों बानायनो हायो बेदिनो जोङो गोबांथार रां खावरि आरजिनो हायो बुथुमनो हायो बेनिखायनो जिया जोंनि थाखाय जि दानाया जोंनि थाखाय गोनांथार बर' हारिमुवाव जि गैयाबा जि दानाय आसारखान्थि गैयाबा गोमालांगोन जियानो जोंनि ब'रनि आखु थार गोदोनि मानसिफ्रा जिखौ सालजोंसो दायोमोन सालजों दायोमोन गोदोनि समावहाय नै दानि जोंनि गोदान मुगायावहाय थारजों दानाय फैबाय मेसिनजों दानाय फैबाय थेवब्लाबो मेसिनफ्रखौ दोन्थ'नानैब्लाबो जोङो आखायजों दानायखौ जोङो लाखिनांगोन गोदोहाय गोदोनि आबै आबौमोननि समाव आबै आबौमोनहा सालजोंसो दायोमोन साल माखुजोंसो दायोमोन जोंना दा थाद माबा फैबाय थाद माखु फैबाय अब्ला जोङो जोङो गोबां आवगायनो हायो आगर एरनायफोरावबो जोङो आवगायनो हासै मुगा लायै मुगा गोबां आदब खायदाफोराबो बारायबोगासिनो आखायनो जों जिखौ बानो नाङा दानांगौ बयबो दानांगौ बयबो दायोबासो जोंनि बर'नि हारिमु एबा जि दानाय हाबाफारिया जौगालांबाय थागोन गोदोलांनाय नङा जाखांबाय थागोन इयुन जोलैफ्राबो उननि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो उननि समनि गावनि बर'नि आंगो गथ' गथ'फोराबो सोलोंलांनो हागोन आखायनो जों बिमा बिफा फोरानो गिबियावनो जि थानायफोरखौ फोरोंग्रोनांगौ जोङो उन्दैनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय रावबो रोंनानै फैया देरनानै लानानैसो जों मानसिफोरनि दानायखौ माबादि नोजोर होनांगौ जायो बेनिफायनो जों स्टार खालायनांगौ जायो नायनांगौ जायो जुरिजेन्नांंगौ जायो जि दानाय लुनायफोरखौ जि जेरै माइदि गोनांफोर माइदिफोरजों फास्टआवनो ओंखामजों खुन्दुं आरग्राजों रुग्रोनो गोनां जायो बेनि उनाव जोङो जिखौ दाङानाथायाव फाननो गोनां जायो माइदि सिफ्लेनांगौ जायो खुन्दुंजों माइदि ओंखामजों खुन्दुंजों ओंखामजों सिफ्लेदो सिफ्लेनायनि उनावहाय जोङो सोरखि सोरखिजों सोदो दाङानाथायाव फानदो बेनि उनाव जोङो सान्दुङाव फोराननांगौ गोनां जायो बेनिफ्राय जोङो टाइम बाइ टाइम खुन्दुंखौ जों दास्रिनो गोनां जायो गोबां हाबाफारि गोबां खाथिनि दङबाबो गाबा गावनि सायावसो मावनायनि थांखि बा माबा खामानिफोरा नों मावबानो नोंबो हायो जों आं मावबा आंबो हायो रांखौ जों जिनिफ्रायबो खामायनो हायो जेरै फरायनाय थानाय जानाय देलायनायफोरावबो जि दानानै फान्नानै रांखौ जों ज'मा दोनथुमनो हायो